میں چاہتا ہوں کہ لوگ زیادہ مطالعہ کریں سوال اٹھائیں اور علم کو بانٹیں میں مزید دیکھنا چاہتا ہوں رواداری ہمدردی اور علمی تجسس کو بڑھتے ہوئے نوجوانوں کو سوچنے تخلیق کرنے اور سیکھنے میں مشغول دیکھنا میں معاشرے کو یہ بتانا چاہتا ہوں علم روشنی ہے مقالمہ طاقت ہے اور انسانیت سب سے بڑی قدر ہے ہم سب کو سیکھنے سننے اور سمجھنے کی سمت بڑھنا چاہیے